मैथिल लोग जहाँ अपना लोगसँ मैथिलमे गप्प करै छथिन ओहिठाम यदि दोसर भाषा भाषी जे लोग आबि जाइ छथिन तऽ हुनकासँ हुनके भाषामे गप्प करैके कोशिश रहै छै आओर इएह कोशिश भी हम सभ करै छियै कि अपन मैथिल भाषा हुनका सभके हम सभ जे समझाबऽके कोशिश करियै आओर हुनका दिमागमे अपन भाषाके जे प्रभाव छै से पैदा करैके कोशिश करियै किया तऽ हमर मैथिल जेछै से महान छै मैथिलमे हम सभ अपन भावनाके जतेक नीक जेकाँ निकालै छियै आ अभिव्यक्त करै छियै हमरा नहि बुझाइया सन्सारक कोनो भाषा अतेक मधुर हेतै आओर एहि लेल हम सभजे दोसर गोटासँ गप्प करै छी तऽ कोशिश करै छी जे हम सभ मैथिली बाजि आओर हुनका सभके यदि मैथिली नहि अबै छनि तऽ हुनके भाषामे बाजै दियनि लेकिन हमर सभहक प्रयत्न इहो रहैया जे अपन मैथिलीके जे शब्द सभ छै से हुनका सुनाबि आओर सुनाकऽ ओकर अर्थ समझाकऽ मैथिलीमे हुनका सभके सहज बनाबी ताकि धीरे धीरे हमर सभके जे भाषा छै मैथिली ओकर अनुभव अभ्यास हुनका सभके हेतनि आओर धीरे धीरे ओहो प्रयास करथिन तऽ नीक जकाँ किछु दिनमे मैथिली बाजि सकै छथिन आओर हमरा सभके सङ्गे कमसँ कम मैथिलीमे तऽ जरूर गप्प करथिन ओना हम सभ कोशिश करै छी कि जेतय जाइ मैथिली बाजि एहि लए किया तऽ मैथिल हम सभके पहचान छै हम सभ मिथिलाके वासी छी आओर सभसँ पैघ बात छै मैथिली भाषा सन्सारक मधुरतम भाषा छै आओर एहिसँ बढ़िके मधुरतम भाषा आओर कोनो नहि भऽ सकैया हमर ई मानब अछि एहि लेल हम सभ जहाँ तक भऽ सकैया आ भारतक कोनो कोनामे जाइ छी तऽ मैथलियै भाषामे गप्प करै छी आओर प्रयत्न करै छी कि दोसर लोक सभ जे छथिन से मैथिलीके समझथिन बुझथिन मैथिलीके शब्द सभसँ हुनका सभके परिचय हेतनि आओर धीरे धीरे नीक लागऽ लगतनि तऽ ओहो सभ कोशिश करथिन तऽ एक दिन ओहो सभ मैथिलीमे बाजयके कोशिश करथिन एहिसँ मैथिलीके जे भविष्य छै से आओर व्यापक हेतै मैथिलीके जे प्रसार छै से आओर समृद्ध हेतै आओर मैथिलीके स्वीकार्यता आओर जादा पैघ हेतै आओर हमर सभके ई प्रयत्न रहैया कि भारतमे कमसँ कम मैथिलीके प्रसार अपन मिथिला क्षेत्रमे तऽ नीक जकाँ भय्यै जाइ आओर पूरा बिहार आओर भारतके जतेक राज्य सभ छै ओहिमे अधिकतर लोक सभ जे छथिन हुनका सभके लगमे मैथिलीके शब्द पहुँचै आओर मैथिलीमे गप्प करथिन जाहिसँ मैथिलीके प्रसार हेतै विकास हेतै आओर हमर सभके मान मर्यादा बढ़त एहि लकऽ जय मिथिला जय मैथिली जय मैथिल